जोंनि आसाम रायजोआव जायगा लायै जायगा गोबां धोरोम सिबिनाय जों नुनो मोनो जेरै बाथौ हिन्दु मुसलमान खृष्टान बायदि बायदि आरो जायगाफोरनि मुंखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनोदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो हिन्दु बाथौ खृष्टान मुसलमान बायदि बायदि धोरोम जों नुनो मोनो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों नायोब्ला बाथौ मुसलमान खृष्टान बेफोर बायदिनो जोङो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव नायोबा जोङो बेयावबो जोङो बाथौ खृष्टान मुसलमानखौ जों नुनो मोनो आरो धुबुरि धुबुरि ओनसोलाव जोङो नायोब्ला बांसिनै जोङो मुसलमान सिबिग्रा रायजोफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि आसामाव गोबां आलादा आलादा रायजोफोर जेरै जों नुनो मोनो